छा असांखे तव्हां पहिंजे ऐं पहिंजे सुपिननि जे बारे में थोरो ॿुधाईंदव हा मां ॿुधायांव थी मूंखे सी ए ठहिणो आहे इन्हीअ करे मां गुजरात जे सूरत जे बेस्ट कॉलेज में बी कॉम करे रही आहियां हुनखां पोइ मां अॻियां एम कॉम कंदमि ऐं ॾाढो कुझु हुन में असां करे सघंदा आहियूं सी ए लाइ अ अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट सां बि मूंखे नॉलेज मिली सघंदो आहे सी ए जे लाइ मां सी ए कोई कम्पनी जे सी ए जे अंडर में मां कम करे सघंदी आहियां सी ए जे लाइ ॾाढो हार्ड एग्ज़ामूं हूंदियूं आहिनि मां मञींदी आहियां पर असांजे कॉलेजनि में एॾो सुठी रीति सां पढ़ाईंदो वेंदो आहे की सी ए जी एग्ज़ाम ॾाढी ईज़िली पास आउट थी वेंदी आहे हिकु ॿी ॻाल्हि हुजे त सी ए में हिक साइन करे ऐं असांजे एकाउंट में पैसनि जा ट्रांसफर थींदा रहंदा आहिनि पैसनि नोटनि जी हिते बरसाति रहंदी आहे हीअं लॻंदो आहे इन लाइ मूंखे सी ए करण जी ॾाढी इच्छा आहे सी ए जे लाइ मूंखे ॾा टे चार एग्ज़ामूं पास आउट करणी पवंदियूं उहो मूंखे ख़बर आहे ऐं हुन खां पोइ हिकु फाइनल एग्ज़ाम ईंदी आहे उहा थोरी हार्ड हुंदी आहे हिन ई करे मूंखे ॾाढी महिनत करण जी ज़रूरत आहे हिन खां पोइ हिक ॿी ॻाल्हि सी ए में इहो बि थी सघंदो आहे की मुंहिंजो पास न थियो आहे मां त हुन में असां मां ॿ ॿ टे दफ़ो रीट्राय करे सघंदी आहियां अगरि जे सी ए जी मां फाइनल एग्ज़ाम में ना आ पास न थी थियां त मूंखे कोई सी ए जे अंडर में जॉब मिली थी सघे अगरि जो मां सी ए में फाइनल में पास करे थी सघां त मां वॾी वॾी कम्पनियुनि जा सी ए तरीक़े हुनमें जॉब करे सघंदी आहियां